जी जी बोलिए अच्छा

अच्छा तो सात सीट वाली कौन सी गाड़ी चाहिए हमारे यहाँ सब गाड़ी मिलती हैं टू व्हीलर भी फोर व्हीलर भी चार पहिये वाली भी दस भी आप बताइए

अच्छा चलो कोई बात नहीं हमको लगा कि हमारा मिलता जुलता कस्टमर है हूँ

अच्छा अच्छा तो उसका तो आपको हाँ और क्या हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है हो जाएगी आप बताइए और क्या आप ख़ुद ड्राइविंग करेंगे या फिर मेरा ड्राइवर भी रहेगा हाँ नहीं चाहिए अच्छा हाँ अच्छा अच्छा नहीं नहीं मेरे पास सब सुविधा है आपको अगर ज़रूरत है तो हाँ हाँ हाँ पैसा देखो चार सीटर का तो लगता है पंद्रह हज़ार और सात सीटर का लगेगा आपको बीस हज़ार

नहीं हूँ नहीं भाई गाड़ियों का तो इतना यहाँ ड्राइवर नही आप ड्राइवर लेते तो फिर तो चार्ज और भी हो जाता पर बीस से पच्चीस तीस इतना हमारा रहता है गाड़ियों का सात सीटर गाड़ी है न

नहीं चलो ठीक है आपको एक दो हज़ार कम कर सकते हैं लेकिन ठीक है समय से आप लाना और हाँ चलो

ठीक है डीजल आप फिर पेट्रोल डीजल आपको डलाना पड़ेगा जब आप दो हज़ार एक हज़ार कम पड़ रहे हो तो वो तो आपको लगेगा ही बाकी चेक करके गाड़ी हम दे सकते

नहीं भाई देखो कितना है तो जो आपको लगेगा नहीं भाई देखो ऐसा तो नहीं हो पाएगा न फिर चलो ठीक है एक हज़ार आपको कम हो जाएगा बस इससे ज़्यादा नहीं ठीक है हाँ हाँ जी जी ठीक

आपको कितने बजे चहिए ठीक है ठीक है आपको पौने आठ पर रेडी मिल जाएगी ठीक है जी जी जी चलो ठीक है नमस्ते ठीक है अरे हमको और नहीं नहीं हमारे और भी ऑडर है न बात करना है न इसलिए थोड़ा सा समय आपको कम दे पा रही हूँ ठीक है चलो ठीक है ओके नमस्ते